अन्य ग्रहों पर बाहरी जीवन उपलब्ध इतना नहीं है क्योंकि पृथ्वी सबसे वैस्ट है रहने के लिए क्योंकि उनको पता है कि मैंने बाहरी ग्रहों पर रहेंगे तो कभी भी युद्ध शुरू कर देंगे एक काल्पनिक परिदृश्य में यह इस पर निर्भर करेगा कि एलियेन्स ग्रह पर थे या अन्तरिक्ष यात्रा पर थे मुझे लगता है कि हमें उनमें हमारी तुलना में अधिक डिस्प्रिंस भी होगी क्योंकि अगर हम उनमें अन्तरिक्ष में घूमने की क्षमता होनी चाहिए तो इसका मतलब यह होगा कि वह हमें उचित रखने कि इस तरह के हैं इसके अलावा गृह से निकलने वाले माइक्रो वेक्स सिग्नेचर के कारण उन्हें हमारे बारे में पहले से ही पता होगा गृह पर रहने वाले एलिएंस की सैकड़ों प्रजाति को हमारे बारे में पता नहीं हो सकता वे तकनीकी रूप से गृह से निकलने वाले संकेतों पकड़ने में सक्षम नहीं है हो सकता है कि मतलब अगर हम दूसरे ग्रह पर एलिएंस है सम्भावना है तो आकर्षित भी बहुत होते हैं देखने के लिए